हमरा सभ इसकुलमे भाग लैत रहियै बहुत बार फस्ट करने छियै एक सए मीटर दौड़ लगाना छै हमरा सभकेँ बढ़िआँसँ एक सए मीटर बढ़िआँ कभी फस्ट अबियै आर कभी सेकेण्ड लेकिन सभदिन भाग लैत रहियै इसकुलमे हमरासभ अच्छा लागैत रहै बहुत अच्छा लागैत रहै भाग लैत रहियै तऽ खेल कूदके साथ ऐश मौज जे मस्ती भी होय जाइत रहै इसकुलमे बहुत अच्छा लागैत रहै लम्बा दौड़ होइत रहै फिर भी फस्ट आबि जइयै अच्छासँ तैयारी कए लैत रहियै पहिलेसँ कि दौड़ छै इसकुलमे इसकुलमे बढ़िआँ लागैत रहै दौड़यमे